وعلیکم سلام جی کون جی جی

جی بتائیے کیا ایشو ہے

جی جی تو اس کے لیے آپ کو ایک فارم بھرنا پڑے گا اور اپنا آئی ڈی اور اپنے پاپا کی آئی ڈی دونوں سبمٹ کر کے اس میں اپنے پاپا کی سیگنیچر کرنے کے بعد آپ کا آپ کو مل جائے گا سرٹیفکیٹ اور اس کے لیے دو دن لگے گا آپ جی جی تو تو پھر میں کر دوں گی کل تم اپنے پاپا کو لے کر آنا تم پھر تم تم اپنے پیرنٹس کی جو آئی ڈی بتایا تو آئی ڈی اور فارم آپ کو ایک گھنٹے کے بعد میں مل جائے گا تو پھر جی تو میں یہ کہہ کہنا چاہ رہی تھی آپ بلرام پور میں جا کے جتنا جو پڑھائی ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے تو میری یہی دعا رہے گی کہ آپ آگے چل کر اور بھی محنت کریں اچھے سے پڑھیے پھر آپ کل صبح ملتے ہیں آپ آئیے گا سب کچھ سیٹ کر لیجیے گا جی جی جی جی جی جی تھینک یو اللہ حافظ